स्थानीय लोक गीत जे छै ओ शारदा सिन्हा गबै छथिन तऽ बड नीक लगै छै जैसे छठि के गीत छै केलबा के पात पे उगे लन सूरूजमल से झाँके झूँके ले करे लए जे छठि बरतिया ए झाँके झूँके एहि टाइप से लोकगीत शारदा सिन्हा आओर सब गायक छै तऽ बड नीक लगै छै छठ गीत छै आओर सब शादी के गीत छै हरे हरे बसबा कटेहन काफी सारा गीत छै छठि पर शादी बिबाह पर जे बड नीक लगै छै सुनय मे मिथिला के लोकगीत सब जे गबै छथिन शारदा सिन्हा से बड़ नीक लगै छै शादी मे बिबाह मे छठि मे से तक